کیا آپ نے کبھی اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں کوئی کتاب پڑھی ہے جی میں نے بالکل پڑھی ہے اگر ایسا ہے تو یہ تجربہ کیسا رہا یہ تجربہ میرا بہت اچھا رہا میں نے عربی زبان کے اندر کلام پاک کی تلاوت کی اور اس کتاب کو پڑھا اورکلام پاک کو پڑھا اس کا پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد میرا تجربہ واقعی بہت اچھا تجربہ تھا جس کے اندر انسان کو پڑھنے کے بعد ایک اچھا انسان بننے کا تجربہ حاصل ہوا اچھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اچھا راستہ ہمیں نصیب ہوا اور ایک بھلائی کا راستہ وہ دکھا رہا ہے اچھا انسان بننے کا راستہ بھی دکھا رہا ہے سیدھا راستہ ہمیں دکھا رہا ہے اس کا ترجمہ کے بارے میں ہم یہ خیال ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کی مادری زبان سے ہم کسی کتاب کا نام آپ کو بتائیں کتاب کا نام ہے بہشتی زیور یہ ایسی کتاب ہے جو اردو زبان میں ہے اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اس کے اندر مسائل کا حل ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتے اور قرآن کے تعلق سے عربی کے تعلق سے اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں بہت اچھی زبان میں بہت اچھی لینگویج میں اردو زبان کے اندر ہمیں مختلف کہہ دو مل جاتے ہیں